हांवें कानांतलीं हीं कानांतलीं ऑर्डर केल्ली हेजी एक्स म्हाका चड अशें बरें लागूंक ना म्हाका दिसलेलें हेजी डिजायन बी बरी आसतली म्हूण पूण इतकी अशी खास ना मातशें आवडली म्हाका ही डिजायन बट इतली अशी खास ना ही चडूच अशें म्हजे कानाकू मातशे चड हें कशें जाताय मातशें लांब लांबेली कशी जाताय इतलें म्हाका हें खास अशें आवडूंक ना हे दुसरें खंयचेंय खूब सगलें हें पयलें पूण इतलें अशें बरें अशें ना हें इतलें अशें खास ना हें दुसरें तरी घेवपा जाय आसलेलें हांवें इतलेंय हें की बरें अशें ना हितून खुबूच जड कशें आहा खूब हे कशे लागता कान दुखपा अशे लागता हे घालून खुबूत लांब कशी आसा हे तेत पयलीं ल्हान जर घेतल्यार बरें बरें जातलें आसलेलें खूब खुबूत जड कशें आसा हे चड चडत अशें जड कशें लागता हे कानाक सामकें जड कशें चिरे कशें सामके दुसऱ्या आसा जाल्या बरें जातलें आसलें दुसरें घेतलें तर बरें जातलें आसलेलें हे घेयना तेंत बरें आसलें